मां बचपन खां वठी घणेई मूविज़ ऐं सीरियल ॾिसंदी आहियां नाटक ॾिसंदी आहियां उन्हनि मां ॾिसी ॾिसी करे मूंखे फैशन जो ॾाढो शौंक़ु जागियो आहे उन्हनि मां ॾिसी ॾिसी मां मां सुठा सुठा कपिड़ा सिबण सिखी आहियां सुठियूं सुठियूं हेयर स्टाइलू सिखी आहियां अॼुकल्ह घणेई माण्हू अहिड़ा आहिनि जेको इन्हनि शयुनि मां ऐं इन शयुनि खे ॾिसी करे पिण कुझु सिखिया आहिनि उन मां मां बि घणेई सिखी आहियां जीअं साधना कट खजूरी चोटी ऐं ॿियूं बि घणेई हेयर स्टाइलियूं सिखी आहियां जंहिं करे मूंखे ॾाढियूं पसंदि ईंदियूं आहिनि मां उन्हनि सीरियलनि में मूविज़ में ॾिसी ॾिसी करे सुठा सुठा कपिड़ा बि ठाहिण सु सिखी आहियां मूंखे ड्रेसिस सिबण जो ॾाढो शौंक़ु आहे मां घाघरा वन पीस इहे सभु बि ॾिसी ॾिसी करे उन्हनि खे सिखी आहियां घणेई मूविज़ में बि सुठा सुठा कपिड़ा पाईंदियूं आहिनि हिरोइनियूं उहो असांखे ॾाढो प्रभावित कंदियूं आहिनि इन्हनि खे ॾिसी असांखे पंहिंजे लाइ शौंक़ु थींदो जा कंदो आहे की असां बि अहिड़ा ई कपिड़ा सिबी करे पायूं